सिंधी माण्हुनि जा इलाही त्योहार हूंदा आहिनि पर सिंधी माण्हुनि जो नओं सालु याने की न्यू इअर चेटी चंड जे ॾींहुं हूंदो आहे चेटी चंडु हर सालु अप्रेल या मार्च जे महिने में ईंदो आहे चेटी चंडु असांजो नओं सालु हूंदो आहे इन में सिंधी इलाही जश्न मल्हाईंदा आहिनि इलाही मौज मस्ती कंदा आहिनि जीअं त सुबुहु सुबुह जो फेरी कढंदा आहिनि राति जो जुलूसु कढंदा आहिनि वरी राति जो भंडारो बि थींदो आहे इलाही मज़ो ईंदो आहे पूरी संगति ईंदी आहे जुलूस में ईअं रोड भरिजी वेंदा आहिनि हर हिकु माण्हू ईंदो आहे उते इलाही परसाद बटंदा आहिनि झूलेलाल जा गाना हलाईंदा आहिनि इलाही मौज थींदी आहे असांजे नएं साल में जंहिं खे असां चेटी चंडु चवंदा आहियूं वरी असांजो ॿियों त्योहारु थधिड़ी थधिड़ी ॾींहुं असां थधो खाईंदा आहियूं जीअं असां अॼु थधिड़ी आहे त अॼु कूकिंग न कंदासि असां पहले ई कूकि करे रखंदा आहियूं हिकु ॾींहुं पहिरीं असां अहिड़ी शयूं ठाहींदा आहियूं जेके ख़राबु न थी वञनि हिकु ॾींहुं हलनि जीअं कोकी कोकी थींदी आहे न उहा ठाहींदा आहियूं अटे जी कोकी थी वई बेसण जी कोकी थी वई मिठी कोकी थी वई पटाटा तरे रखंदा आहियूं भिंडी तरे रखंदा आहियूं और ईअं ई भाॼियूं तरे रखंदा आहियूं तरियल जेके ख़राबु न थियनि वरी उन खे अचार या पापड़ सां गॾु असां अॻिले ॾींहुं खाई सघऊं क्योंकि अॻिले ॾींहुं असां गैस नथा ॿारे सघऊं जेको कल्ह पचायो आहे उहो ई खाईंदासि पुरी तरे रखी था सघऊं अहिड़ी कोई शयूं जेको ख़राबु न थी वञनि त थधिड़ी में असां इहो ई कंदा आहियूं पहिरियों ई शयूं ठाहे रखंदा आहियूं वरी महालक्ष्मी ईंदी आहे उन ॾींहुं असां सॻड़ा पाईंदा आहियूं अ और असां सागु ठाहींदा आहियूं मिठा चांवरु ठाहींदा आहियूं सूमरु ॾींहुं असां सॻड़ो छोड़ींदा आहियूं गुरु नानक जयंती दिवाली खां पोइ गुरु नानक जयंती ईंदी आहे धूमधाम सां असां गुरु नानक जयंती मल्हाईंदा आहियूं जुलूसु कढंदा आहियूं इलाही साधि संगति ईंदी आहे राति जो भंडारो थींदो आहे